हँ हैलो ठीक है कौन नहीं पहचाने अच्छा अच्छा कहिए क्या बहुत दिनके बाद याद किए हैं आजकल तो आते भी नही है आप हँ कहिए कहिए आप आते थे ना पहले ट्रेनिंग लेने जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अहाँके तऽ डिस अहाँ तऽ स्टेटो लेवेलपर नऽ रहिए नहि यौ अच्छा अच्छा हँ हँ आब बहुत दिन भऽ गेल अहाँसँ गपशप करबाक ताहि लैकऽ आबऽ नहि नहि हम कहलियै शायद भै सकैत छै अहाँ उपर किशन सङ्गे गेने हेबय खेलयलऽ इन्टरनेशनल आबऽ गरीब कोचकऽ के याद करैत छै बुझलिए नहि नहि कहलिए भए सकैत छै ई ईशान किशनसभ गेलय है तऽ देखिऔ आबऽ अपन कोचके याद थोड़े करय छै ओसभ यौ अहुँ हम बुझलिए भए सकैत छै अहाँ रणजी खेललियै हम सोचलियै आबऽ रणजी खेलयके बाद आई पी एल ताई पी एल खेलबे एहिने अहाँ चमकि गेलियै आबऽ कि ई गरीब कोचके याद रखबे अहाँ अच्छा अच्छा भए गेल अहूँके चयन नहि ओऽ चलु चलु तखन तऽ बढिआँ रहय यौ यात्रा मंगलमय हो

देखियौ हमरो जे छै परेशानीमे घुसि गेलहुँ यौ एक जगह आबि गेलहुँ एकटा टीम सिलेक्शन करना रहय असम दौराकऽ लिअ तऽ कि अहाँके नामकऽ अनुशंसा करबा दी देखय छियै कि अहाँ मानि लिअ की अहाँ नेशनल खेल लेलिए इन्टरनेशनल खेल लेलिए तऽ आबऽ अहाँ बिहारसँ जेबय तऽ बूझैत छियै बिहारके बल्ले बल्ले ही भऽ जेतय यौ अहाँके नामके हम अनुशंसा जे छै करबा दैत छियै बुझलिये न हँ हँ आई पी एल मे तऽ माल बढिआँ मिल जाइत छे यौ बुझलिए न

चलु तखन आबु तखन मिलय छी कि ठीके अछि आबु